हा हल्लो हां बताइये मां दिव्या अरोड़ा ॻाल्हायां थी मूंखे कानपुर वञिणो आहे हा अछा त घणे वॻे बस वेंदी अछा अछा

ओ हा हा ठीकु आहे जीअं तव्हां चवंदव हुंअ कंदमि